सुपौलमे मुख्य उद्योग कृषि छै धान छै गेहूँ छै चना छै मकै छै मूँग छै राहरि छै जाहिमे धान होइ छै धान जे छै से बिरार छींटै छै किछु दिन पहिले फेर ओकरा दू महीनाके बाद बिरार ऊखारैत छै फेर रोपैत छै आओर गेहूँ गेहूँ जे छै से बढ़िआँसँ बिरार दैत छै फेर ऊखारैत छै फेर जन कएक दश आदमीसभ रोपैत छै रोपलाके बाद मूँग मूँगके बढ़िआँ सँ दए दै छै फूलय लए फुलयके बाद खेतमे ओकरा छिटैत छै फेर रौद धूप उगैत छै तऽ पाकै छै तऽ सभ जन कएक तोड़ैत छै आओर चना होइत छै चनोके अहिना रोपैत छै आओर तोड़ैत छै आओर सुपौलमे जे छै से मुर्गा फार्म छै जाहिमे मुर्गाके बच्चाके गिरबैत छै बढ़िआँसँ घेरैत छै हवादार बनेने रहे छै बॉउल रहैत छै आओर दू आदमी रखवाड़ा रहैत छै दखैत रहै छै समय समय पर दाना दैत छै पानी दैत छै समय समय पर ओहिपर बच्चा गिरबै छै आओर बेचय छै आओर गैओके पालन होयत छै जाहिमे गाय भैंस के दूध होइ छै दूधमे बढ़ियासँ गैके राखैत छै तहन दूध बढ़िआँ करैत छै उठओनो लगबैत छै किछु फायदो होइत छै आओर गैके जे पालैत छै तऽ ओकरा नहाबयके लिए मोटर चाही खाना चाही हरा घास चाही आओर बढ़िआँसँ